हमरा सब बाहर जब निकलै छी तब पासपोर्टके जरूरी पड़ैत छै पासपोर्टके जरूरी पड़ैत छै तऽ कम्प्यूटरबलाके ओकरा लग पहुँचूँ पहुँच कऽ पासपोर्ट बनाउ पासपोर्ट बना कऽ जब देलक तऽ बाहर जाइमे बहुत सुबिधा भेल जहाँ जाना छै वहाँ चलि देलहुँ एहि लेल पासपोर्टके आवश्यक जरूरी छै आओर समय पर देना भी चाही पासपोर्ट बनाए कऽ हुनकर भी मान लीजिए दायित्व बनै छै तऽ जब बाहर से केओ आएल छै अगर पासपोर्टके आवश्यक जरूरी छै तऽ हुनका बनाए कऽ दऽ दियौ ताकि बाहर जेतै बाहर जाके दू पैसा कमैतै दू पैसा जब कमैतै तऽ बाल बच्चाके पैसा भेजतै पैसा भेजतै तऽ ओहिसँ बाल बच्चा अपन सुख प्राप्त करतै बहुत अच्छासँ अपन भरण पोषण करतै